हम खाना बनाबैत छी खाना बनाबैके लेल किसी कोनो चीजके मेक जइसे कि हम खीर बनाबैत छी तऽ ओहिमे शुद्ध दूध डालैत छी चीनी दूध डालके ओकरा अच्छासे गरम करैत छी फिर ओहिमे चावल चावल डालके ओहिमे ओकरा अच्छासे पकबैत छी पका अच्छा से तब तक पकबैत छी जब तक ओ पाक नहि मतलब सीझ नहि जाइ सीझ जे जाइत छै तब ओहिमे चीनी डालैत छी थोड़ा दूध थोड़ा देर गैस पे चीनी डाललाके बाद गैस पर पकबैत छी ओहिके बाद ओहिमे चीनी डालके उतार दय छी ओहिमे फिर ओ खीर मसाला आबैत छै जाहिमे नारियल नारियल किशमिश काजू छोहरा सभ रहैत छै ओ डालके ओहिमे थोड़ा देर गरममे दू तीन बार ओकरा चेक करछुल से घुमा दय छी तऽ ओहि से ओ सारामे मिल जाइत छै आओर मिललाकेँ बाद खीर इतना टेस्टी बनैत छै कि खाइमे इतना टेस्टी लगैत छै ने कि घरके सारा आदमी एकदम अच्छा से खुश होके खाइत छै खाके एकदम प्रसन्न खुश हो जाइत छै हो जाइत छै जइसे सब्जी सब्जीकेँ हम बनबैत छियै तऽ अच्छासे ओकर सब्जी काटिके ओकरा अच्छा से फ्राइ करिके तब ओकरा बनबैत छियै आओर ओहिमे सभ मसाला डालैत छियै जइसे मिर्चाइ नमक नमक नमक सब्जीमे इतना जरूरी होइत छै अगर सब्जीमे सभकिछु डालि देल जाइ अगर नमक नहि रखैत छी तऽ ओकर सब्जीके पूरा स्वाद खराब कर दय छै एहिके लेल नमक आदमीकेँ याद से रखैके चाही आओर मात्रा से रखैके चाही आर मसाला हल्दी हल्दी मिर्ची आओर आओर ओहिमे धनिया डालैके चाही आओर जब सब्जी अच्छा से पक जाइ तऽ ओहिमे गरम मसाला या मीट मसाला या आदमीके जे चीज अच्छा लागै ओ मसाला डालिके पकाबैके चाही पक धयलाके बादमे अच्छा से मसाला पकेके काहेकि जब मसाला अच्छा से नहि पकैत छै सब्जी टेस्टी नहि लगैत छै एहि के लेल ओ सभ केओ भी सभ सब्जीके अच्छा से पकाबैके चाही